میں نے ایک کولر لیا تھا اور میرا اس کولر کو لے کے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرے کو اس کولر سے اس طرح کی امید نہیں تھی کیونکہ اتنے کم دام میں اس طرح کا کولر میرے کو اس موسم میں مل جائے گا مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی جب میں نے اس کولر کو چلایا اور اس کے بعد میں اس کی جو ہوا تھی وہ اچھے بڑے پنکھوں کو فیل کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کے اندر آئس ڈالا تو اس کے بعد اس نے اے سی اور کولر جو بڑے کولر ہوتے ہیں ان کو بھی مات دے دی جس کے بعد مجھے لگا کہ یہ کولر ادرس کولر کے مقابلہ میں بہت اچھا ہے